देखू हमरा विचारमे मैथिली भाषाके संरक्षण आ प्रचार प्रसार अगर चाहै छै चाहै छिऐ अहाँ सब तऽ अहाँ सभके सबसँ पहिले शिक्षा व्यवस्था जे छै ओकरामे मैथिली भाषाके दिअऽ पड़त मैथिली भाषा जब शिक्षा व्यवस्थामे एतै तऽ सब बौवा सब मैथिली भाषा पढ़एके लिअऽ बाध्य हेतै आ बाध्य हेतै तऽ एकरासँ मैथिली भाषा संरक्षित होएब शुरू हेतै आ एकरासँ मैथिली भाषाके प्रचार प्रसार भी हाएत आ औरो बहुत सारा उपाय करल जाए सकैए जेनाकि आबके जे युवा पीढ़ी छै सब हिन्दीमे बात करैत अछि करैत अछि एकरा रोकएके जरुरत अछि सबसँ पहिले एकरा जे छै सबकेँ सब युवा पीढ़ीके ई सोचए पड़त जे सब मैथिलीमे बात करबै तबे मैथिली भाषा बचि सकत एना हिन्दीमे बात करबै तऽ मैथिली भाषा धीरे धीरे विलुप्त भेल जाएत तऽ ई सब किछु ऊपर ऊपर करि सकैत छी जे मूल रूपसँ मैथिली भाषाके संरक्षित करैत करैत लए जरुरी अछि